जी मैं मोनिशा बोल रही थी आप ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं मुझे कल ही आपका नंबर मिला मुझे यहाँ भोपाल से इंदौर निकलना था कल सुबह चार बजे मैं अकेली जा रही थी कल शाम काे ही वापस होने का है तो मुझे पूछना था कि कल आपके यहाँ कौन सी गाड़ी उपलब्ध हैं और उनके चार्जेस आप बता देते एक बार जी नहीं नहीं कल शाम को सात बजे तक वापस आ जाने का हो जाएगा अच्छा तो आपके चार्जेस क्या हैं किलोमीटर के हिसाब से

अच्छा ठीक है फिर आप कन्फ़म कर दीजिए एक बोलेरो बोलेरो जी जी बाकी मैं आपको बताती हूँ कॉल करके